जेन्ना हांव एखादो विशय बरोवपाक घेता तेन्ना त्या विशया बद्दल जी किदें पयली माहिती आसा ती हांव पयलीं सगळें बरोवन घेता ती कशीय आसूं ती एक सरसकट सगलें हांव बरोवन घेतां आनी त्या नंतर मुद्देसूद जें हांवें बरयलां तें मुद्देसूद तें तो तो मुद्दो खंय खंय लागता त्याप्रमाणें हांव तें मागीर थंय घालता आनी त्या नंतर मागीर एक एखादो ड्राफ्ट एक एकदां बरोवन जालो ड्राफ्ट रेडी जालो त्या नंतर हांव म्हज्या सिनीयराक किंवां म्हजे जे सकल आसात तांकां हांव दितां त्या त्या नंतर तांचें करेक्शन जातना म्हजो दुसरो ड्राफ्ट जो आसता तो म्हजो रेडी आसता तातूंत कांय चुको आसत पयल्या ड्राफ्टान चुको आसता दुसऱ्या ड्राफ्टान कमी चुको आसता तो ड्राफ्ट परत हांव त्या सराक दितलें किंवां म्हजो जो कोण सिनीयर आसा ताका दिता आनी त्या नंतर करेक्शन जावन तो म्हजो मुद्दो किंवां जें किदें जें विशयाचे हांवें जें किदें बरयलां ते म्हजें रेडी आसता आनी सल्लो घेताना म्हजे सिनीयर जे आसा जांकां लेखना बाबतींत चड खबर आसा तांचे कडल्यान हांव माहिती तांचो सल्लो घेता किंवां बरयतना किदें चुकता किंवां भाशे बद्दल एखादो जर शब्द म्हाका अडखळटा तेन्ना तो भाशेचेर कोण एक्सर्ट आसात किंवां जाणकार आसात त्यांची तांचे कडेन हांव तें तांची मदत घेता तांचो सल्लो घेता हांव महाविद्यालयान शिकतां त्या कारणान म्हजी जी सर आसात तांच्या कडेन हांव चडसो सल्लो

तांच्या मार्गदर्शना खातीर बऱ्याच्या बरें लेखन म्हज्या कडल्यान जाल्लें आसा ललीत आसूं ललितेत्तर आसूं ललितेत्तर म्हणटा तेन्ना जी रिसर्च आसा त्या खातीर म्हजें जें मार्गदर्शक आसले ताणें म्हाका उत्तम प्रकारे मार्गदर्शन केल्लें आसा जेणे करून म्हजें जें किदें हांवें लेखन केल्लें आसा रिसर्चाच्या भारतान त्यो अगदी वेवस्थीत जाल्लें आसा